पैह्ला नंबर ऐ जेह्का ओह् ऐ ग्यारह दूआ नंबर ऐ जेह्का ओह् ऐ बाई त्रीआ नंबर ऐ जेह्का ओह् ऐ सौ चौथा नंबर ऐ जेह्का ओह् ऐ डेढ़ सौ पंजमां नंबर ऐ जेह्का ओह् ऐ दो सौ